बुकनि जे अलावा मां अख़बार जो पढ़ण जो डाढो शौक़ु आहे जीअं त नवभारत टाइम्स थी इहा अहिड़ी अख़ॿारु आहे जेका महाराष्ट्र लेवल ते हर हिक गांव में चओ शहर में चओ पहुचंदी आहे